आतां कॉलेज शिकप ऑड ना हें फॅमिलीचेर मेन म्हटल्यार डिपँडंट आसता पण जेन्ना कॉलेज करून आमकां कितें फायदो जाता तेन्ना हें मागीर मागीर स्लो स्लो कळपाक लागता तशेंच कॉलेज डिग्री ही कित्याक इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी आतां पळयता सगळींच भुरगीं कॉलेज करता सगळींच भुरगीं शिकता सगळींच भुरगीं पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय करता पूण मागीर तेंकां जॉबूच मेळना हें मेन अशें व्हडल्यान व्हडलें कारण आमच्या आतां इंडियेन आख्ख्या जगांनूच हें जाल्लेलें आसा कारण ऍम्प्लॉयमँट फॅसिलिटीझ खूब अशें कमी आसा पूण तिक्यान तितके जें घेवप जितकें शिक्षण घेता तितलें ऍम्प्लॉयमँट मागीर अशें जावपाक जायना की ना बाबा खरेंच आपूण शिक्षण घेवंकना म्हूण आपूण फाटीं आसां पूण इफ शिक्षण घेतलें आनी तरी सुद्दां जॉब मेळना दॅन मनीस खंयतरी आपलो असो बिझनॅस करूंक शकता आपूण अशें अवॅर जावंक शकता तशेंच आतां म्हाजो असो एक वळखीचे मनीस आसा जेनी आप कॉलेज कॉलेज केल्या कॉमर्स कॉमर्सान कॉलेज केल्या कॉमर्सान डिग्रीय घेतल्या मागीर फुडें वचोन ते आनीक ते बारीक बारीक बारीक व्हडले अशे कोर्स कोर्स केला पूण कशें आसा तर कोर्स करपूय ना कित्याक भितरसून आपणाक कितें मेळटा हें मेन इम्पॉर्टंट आसा कारण जर कोर्स करीत रावलें आनी त्या कोर्सांचो कांयच फायदो ना तेय खूब अफॅक्टेड जाता सो म्हज्या फ्रँडान कॉलेसांन कॉले कॉमर्सान डिग्री घेतली आनी तेणीं आपल्या फुडलें शिकप चालूच दवरलें एका सायडीन तेणीं चिंतलें की बाबा कितें करपाचें कारण आनी खुपूय जॉबाक तेणीं ट्राय मारुंक ना कारण तें तशें हुशार आसल्या कारणान तें म्हणपाक तें तेणीं चिंतलें की ना आपलो जर स्वताचो बिजनस स्टार्ट केलो धाकट्यानसून व्हडलो पर्यंत जाल्यार खंय तरी आपूण एक सक्सॅसफूल बिजनस मॅन जें आतांच्या काळाक खूब इमपॉर्टंट आसा इमपॉर्टंट सर्विसीस प्रोवायड करप लोकांखातीर तें एक इमपॉर्टंट आसा तेकाच लागून आयजचें जी इम्पॉर्टंट गोश्टी सर्वीसी आसात तितून आमी खूब ध्यान घालपाक जाय कारण शिकले म्हणुनूच जायना पण आपूण खंय तरी बऱ्यान बऱ्यो गोश्टी करप हें सुद्दां आमचेरूच निर्भर आसता तशेंच जेन्ना तेणीं आपलें शिक्षण कॉमर्सान कम्प्लीट केलें आनी फुडें शिकपाक लागलें तेन्ना सायड बाय सायड जो पार्ट टायम म्हणटा आमी तेन्ना तेणी आपूण आपलो शॉर्ट बिझनस ओपन केलो तो धाकटो बिझनॅस आसलेलो तेन्नाच तें आपूण एकलेंच म्हणून काम करपाक लागलें पूण जशें जशें दिस गेले जशें जशें म्हयने गेले वरस गले तशें तशें तेका खूब प्रोफीट जावपाक लागलें आनी तें आनी तेज्या कारणान प्रोफिटा खातीर तेका दिसलें की आपूण हो बिजनस ऍक्सपांड करपाचो वाडोवपाचो गांवानसून आख्ख्या आंव व्हडल्या तालुक्याक व्हरपाचो तालुक्यासून तो मागीर स्टेटाक व्हरपाचो तशेंच तें आयज नॅशनल बिझनसमॅन जाल बिझनॅसवुमन जाल्लेलें आसा हय सो खंयचीच अशीं बायलां भुरगीं चोडवां चड करून तशें करपाक वचना पूण आयज अशें आसा की ते म्हाजे फ्रँड आयज बऱ्यान बरो बिझनस सांबाळटा तेजे अंडर पयलीं एकूच आसून काम करतालें पूण आतां तेचो ग्रूप केला तेणी तेजे अंडर खूब अशीं वर्किंग करता तेजे अंडर खुबशे वर्कर्स येता अशें तें आयज अशें एक बिझ सक्सॅसफूल बिझनसवुमन जाल्लेलें आसा इफ आमी जर पळयलें की शिकतलीं आपणाक जॉब मेळटलो जाल्यार खूब टायम लागतलो सगळो टायम असोच वेस्ट जातलो जॉबूच सर्च करपाक आनी इफ मेळ्ळो जाल्यार तो जॉब टॅम्प्ररी आसतलो पर्मनंट नासतलो कारण पर्मनंट जॉब मेळपाक आतांच्या जनरेशनांत तर खुपूच डिफिकल्ट कारण सगळींच शिकलेलीं आसता आयज जर तेणीं म्हाज्या फ्रँडान जर आपलो बिझनस स्टार्ट करूंक नाशिल्ले आनी आपूण जर पूण जर बिजनस तो स्टार्ट करूूंक नासलेलो जाल्यार तें जॉबा फाटल्यान सोदीत सोदीत रावतलें आसलें पूण आयज जॉब न सोदल्या कारणान जॉबूय तेका मेळळो पूण तो जॉब टॅम्प्ररी आसलेलो आनी टॅम्प्ररी जॉबा खातीर ते तितलें खुशी नासलेलें कारण तो जॉब केन्ना वचत हातीनसून हीय खंत तेज्या मनाक आसलेली पूण जशें जशें स्लो स्लो तेणीं तें काम केलें आपूण शिकलें सुद्दां आनी दुसऱ्यांकूय तें काम करपाक शिकयलें हें खूब इमपॉर्टंट आसा आनी आयज आपलो ओन बिझनस स्टार्ट करून व्हडल्यान व्हडलो करप हें इतकेच इम्पॉर्टंट जाल्लेलें आसा कारण जेन्ना आपूण धाकटो बिझनस न्हू व्हडलो बिझनस स्टार्ट करता तेन्ना आपल्या खंयतरी नांव सोसायटीन जाता म्हा मागीर वळखपाक लागता आमकां मनशां बरे रितीन की बाबडें हें भुरगें अशें आशिल्लें हेणें आपलो बिझनस स्टार्ट केलो दुसऱ्यांकूय खूब प्रेरणा मेळटा तशेंच आयज तेज्या अंडर खूब अशीं मनशां काम करता तेंकाय तें खूब अशे प्रमाणें हॅल्प करता आयज तेजे प्रॉडक्ट्स चडशे खूब अशे फेमस जाल्लेले आसा कारण तेणीं आयुर्वेदा शिकल्या कारणान तेणीं चडशे आयुर्वेदाकूच प्रो प्रॅफरन्स दिल्लेलें आसा